साढ़े इद्धर बड़ी जैदा गेमियां गेमां ऐं जेह्ड़ियां अस अपने घर दे अंदर खेली सकने जियां लूडो लूडो अस अपने घर अंदर अराम कन्नै बड़े कमरे इक कमरे च बी बैठियै अस खेली सकने सारे जने घरै दे चार जने होंदे चार होंदे खेलने आह्ले ते चार जने अस रली मिली अपने अंदर अपने कमरे च खेली सकने लूडो लूडो कैरम बोर्ड ऐ कैरम बोर्ड बी अस अपने कमरे अंदर खेली सकने ओह् इनडोर गेम ऐ जिनें गी अस अपने घर दे अंदर खेली सकने अराम कन्नै बड़े मजे कन्नै खेली सकने होर स्नेक ऐंड लैडर एह् बी गेम अस घरै अंदर बड़ी शैल अराम कन्नै खेली सकने स्नेक आह्ली गेम जेह्ड़ी चैस्स जियां चैस्स होई चैस्स बी अह् अपने घर अंदर खेली सकने अराम कन्नै ओह् कोई आऊटडोर आऊटडोर गेम हैन्नी ऐ एह् सारियां इक इनडोर गेमां न जेह्ड़ियां अस अपने घर अंदर खेली सकने कि सानूं बाह्र जाने दी जरूरत हैन्नी पौंदी इस गेम बास्तै और इक होर अह् टैना बी खेलने होन्ने टैना बी टैना बी अह् अंदर बैठियै खेली सकने बट्टें कन्नै उछल कूद करने बट्टें कन्नै उप्पर सुट्टना फिर खल्लुआं टैना फड़नी एह् जिन्नियां बी सारियां गेमां ऐं एह् सारियां आऊटडोर गै ऐ अह् सारी इनडोर गेम न कि आऊटडोर गेम अस इस्सी अपने कमरे अंदर बड़े मजे कन्नै गेम खेली सकने एह्दा बी कोई एह् बड़े लोग इंजाएमैंट करदे इस गेम बास्तै अस कुदै बी चली जाच्चै अपने घर होऐ किदै बी चली जाच्चै एह् इनडोर गेमां जेह्ड़ियां लूडो होई गेई चैस्स होई गेई कैरम बोर्ड होई गेई एह् अस बड़े अराम कन्नै किदै बी जाइयै खेली सकने एह् इनडोर गेम ऐ अपने घर खेली सकने जेकर कुसै अस कुसै होर दे घर ऐ ते अस कुसै होर दे घर जाइयै बी खेली सकने जेह्ड़ी लूडो ऐ लूडो ते अजकल्ल फोन च बी चली पेदी ऐ ते हून अगर साढ़े कोल लूडो इ'यां नेईं है खेलने आस्तै ते अस फोन च बी अस खेली सकने अस बड़े अराम कन्नै ते एह्दै आस्तै केह् ऐ साढ़े इद्धर बड़े सारे लोग होर बी बड़ियां गेमां जेह्ड़ियां अह् बच्चे बड़े इंजाएमैंट कन्नै खेलदे ऐ अपने घर बी बड़े अराम कन्नै खेली सकदे ऐ बड़ियां गेमां होंदियां ऐसियां हून होर बी बड़ियां गेमां ऐ जेह्ड़े लोग अपने घर खेली लैंदे आऊटडोर गेम ते बक्खरे न जेह्ड़े घरा दा बाह्र खलोंदी ऐ लेकिन एह् सारियां घरा अंदर खलौने आह्लियां गेमां ऐ जियां चैस्स कैरम बोर्ड लूडो लैड्डर होई मार्बल ऐंड लोकल गेम्स होर बड़ियां होर होर बी बड़ियां इनें गी छड्डियै होर बी इन्नियां गेमां होंदियां जेह्ड़े मतलब कि बच्चे अपने घर अराम कन्नै खेली सकदे उ'नें गी बाह्र खेलने दी जरूरत जैदातर जरूरत हैन्नी पौंदी ऐ एह् सारी इनडोर गेम ऐ जेह्ड़ी घर दे अंदर दरवाजे दे अंदर खेली सकने आं अस बं बच्चे अराम कन्नै चैस्स चैस्स बी इ'यां कियां बैठियै अंदर अपने कमरे च जां टेबल पर जां इ'यां बैड्ड उप्पर रक्खी लेई चैस्स ओह् बस उस्सी ना अग्गें खेलदे जाना अग्गें पिच्छें करदे जाना लूडो ऐ लूडो बिच्च ठिकरियां होंदियां ओह्दे च पेदियां चार जने होंदे खेलने आह्ले जां बंदा दो जने बी खेली सकदे मजे कन्नै अराम कन्नै खेली सकदे ऐ इ'यै ठिकरियां उप्पर ओह् क सुट्टदे लूडो आह्ला होंदा ओह् फिर बस जेह्ड़ा जेह्ड़ा होंदा जिन्ने नंबर औंदे जाङग ते उ'न्ना उ'न्ना उ'नें अग्गें करदे जाना ते बस खेलदे जाना होर कैरम बोर्ड केह् कैरम बोर्ड च बी ठिकरियां होंदियां गोल गोल रानी होंदी राजा होंदा होर जेह्ड़ियां बाकी होंदियां ब्लैक आह्लियां ठिकरियां होंदिया दुईयां ठिकरियां होंदियां ब्राउन जां मिट्टी मिट्टी कल्लर दियां ओह् लो चैस्स ते ओह्दा कैरम बोर्ड दा केह् कैरम बोर्ड खल्लै रक्खना ओह्दे च जिन्ने मर्जी चार जने ओह्दे च बी खेली सकदे अराम कन्नै बस ठिकरियां मारदे जानियां ते ओह् गेम खलौंदी जंदी अराम कन्नै स्नेक आह्ली गेम बी होंदी सप्प आह्ली सांप सीढ़ी आह्ली गेम होंदी उस्सी बी बंदा अराम कन्नै खेली सकदा ओह् बी अपने घर बैठियै बाह्र जाने दी कोई जरूरत निं है एह् सारे गेम आस्तै एह् सब्भ गेमां अस अंदर बैठियै खेली सकने बड़े अराम कन्नै